खाइण में त मूंखे ॾाढा आइटम वणंदा आहिनि दालि पकवान दही बड़ो ढोकलो पकौड़ा पोहा राइतो हीअ सभु वणंदा आहिनि पर मूंखे कढ़ी चावर ॾाढा वणंदा आहिनि उनमें ॾाढनि प्रकारनि जा मसाला पवंदा आहिनि जीअं बरबटी ग्वार गोभी आलू कचालू भींडी हिननि सभिनि मसालनि सां कढ़ी ॾाढी स्वादिष्ट लॻंदी आहे उनमें जेकी अलॻि सां खट्टी अंबड़ी पवंदी आहे उहो मूंखे ॾाढी वणंदी आहे उन सां कढ़ीअ में जेको खटपन जो स्वादु ईंदो आहे हो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे कढ़ीअ में कढ़ीअ सां गॾु मूंखे चांवर वधीक वणंदा आहिनि ॾोॾो फुल्को घटि वणंदो आहे कढ़ीअ में जेकी मिठी नीम जी ख़ुशबू हूंदी आहे उहो अलॻि ई स्वादु ॾींदी आहे कढ़ीअ में ऐं कढ़ीअ में सरसो जी राई जीरे जी राई ॾेअण खां पोइ कढ़ी खाइण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे कढ़ी मूंखे पंहिंजी मम्मीअ जे हथ जी वणंदी आहे ऐं ॿिए कंहिंजी ठहियल जी न वणंदी आहे कढ़ी चांवर गरम गरम खाइण में ॾाढा स्वादिष्ट लॻंदा आहिनि

त कढ़ीअ कढ़ीअ में थोरी खटपन हुजे त ई सुठी लॻंदी आहे फिक्की फिक्की खाइण में न वणंदी आहे